आङो मिनट्रा एफसआव मोनसे केमफास ब्रान्डनि जुथा बिहरदोंमोन दा जुथाया थिगआनो सफैदों एफसआवलाय देखायनायाव हाय सप्थासेजों सफैगोन होननानै लिरनानै होदोंमोन खिन्थु सानबा यावनो सफैदों माला आरो थिगैनो दङ माने सप्थासे होननानै जुदि सानबाजोंनो सफैयोबा बिहरजायो मोजां आरो माने मा होनो बिदिखौ बै जाय लाबोग्रा कुरियार लाबोग्रा बेबो मोजां खौनो बेब'हार देखायदों आदा आदा होननानै फनावबो सोंहरनाय एद्रेस सोंहरनायावबो बिदिनो आदा आदा होनबाय लाबोनानै जेब्ला खाथियाव होफैयो होनबाबो मोजाङैनो रायलायदों मोजां मिनट्रायाव माने बिहर जायो आरो प्रदाक्टया आं जा बायदि नुदोंमोन अनलायनाव फिकसारफोराव कालाराबो सेम कालारानो सफैदों आरो सायजफ्राबो थिगानो सफैदों एके जेखौ बिहरदों बेनो मथामथि थिगानो गासिबखौबो मोजांखौनो मोनदों आङो आंनि इक्सफिरेयनसा मिनट्रायाव सफिं खालामनायाव थिगैनो आरो बेखौ फसायनानै आङो दा बिहरनो नागेर बावदों दा आरो बे एखे एफसआवनो मिनट्रायावनो बिहर बावनो दा थिरांथा लागासिनो